आं गिबि बाहायनाय फना जाबाय नकिया ब्लेक एन वाइटमोन बे जाबाय केपेटनिमोन बेयो टु जि बि गिबियाव बे समाव थ्रिजि फरजि जेबो ओंखारनाय जायाखैमोन बे समनिफ्रायनो आङो गिबि फनखौ बाहायजेन्दों आं आंनिया आं बाहायामोन आरोना आं बिखौ जोंहा मादारा जोंहा आइआ बाहायोमोन बेखौनो आङो दाङोमोन बेयो आंनि जिउआव गिबि फन बेनि उनाव फैयै फैयै कालारिं ओंखारबाय कालारिं केपेटनि लेनेभ' मबाइल बेखौ लादों बेनि उनाव थ्रिजि फैबाय थ्रिजिआव एन्ड्रयड लाबाय बै समनिफ्राय स्मार्ट फनफोरनि टेक्न'ल'जिया जौगालांदों केपेट मबाइलनिफ्राय जापायाव फैदों बे जापानिफ्राय आरो एन्ड्रयट अएस सोलिदों एन्ड्रयट सोनदों एन्ड्रयटनि उनाव फैबाय आइ फनफोर फैबाय ओरैनोथ' टुजि थ्रिजि फर इण्डियायाव सोलिबाय दा आरो फाइभजि सोलिगासिनो बेयो मबाइलनि टेक्न'ल'जिआ स्मार्ट फननि टेक्न'ल'जिआ जोबोर जौगानाय होन्नानै जौगाबोगासिनो होननानै आं सानो आसा खालामो उनावबो बेयो सिक्स जि सेभेन जि जानानै जोंखौ स्पिड इन्टारनेट होनो हागोन आरो माखासे जोंनि खामा खस्थ' जानाय खामानिखौ गोब्राब थांना थानायाव गोब्राब जानाय खामानिखौ स्मार्ट फननि गेजेरजों गोरलै खालामनाय बेखौनो सानो